हिकु जनवरी ॿ हज़ार फरवरी ॿ हज़ार छह तेरहं जून ॿ हज़ार यारहं अरिड़हं अगस्त ॿ हज़ार पंद्रहं टेवीह डिसेम्बर ॿ हज़ार वीह